मौसम बिभागके द्वार सँ खेती हमरा सभके साथ नहि दै अछि मौसमके बिभागके बार्तक खेती हमरा सभके साथ नहि दै अछि हमसभ मौसमके तकै छी आब एखन तऽ मौसम सही यऽ एखन सही फसल जा रहल एहिसँ जे रौदा भऽ जायत पछबा उठि जायत गहूॅंम सुखा जायत पानि देबै तऽ हावा बहतै गऽ गाछ हिल जेतै तऽ गहूॅंम सुखा जायत तऽ मिरहिन्नी आयत एखन से मौसम यऽ जे पटायब जॅं दलिहनमे पानि चलि जेतै तऽ दलिहने सुखा जायत कीड़ा से भऽ जाइया एखन से लाही लागि जाइया लाही सँ किछो फऽर हुअऽ नहि दै छै ओ लाही खा जाइया तेलिहनके तेलिहन जे करै छी तऽ ओकरो राही लाही लागि जाइया सभटा सूरा लागि गेल ओहिमे तेलिहनमे फरे नहि धेलक छिमैरे नहि धेलक तऽ हमरा सभके ई सभ तऽ घाटा भऽ जाइया बहुत घाटा भऽ जाइया तहन हमसभ तऽ कि कहै छै करब की समय साथ नहि दए रहल यऽ एखन से मौसम यऽ जे लाही पकड़ि लेलक हँ सभ फसलमे लाही भए पकड़ि लेलक हँ सभ फसल एकदम कठुए रहलहँ रौदा हैत तऽ ओ पछबा उठि जायत हावा तऽ ओहिमे मिरहिन्नी भऽ जाइ यऽ गहूॅंम सभ सुखा जाइया मिरहिन्नी भऽ जाइया दलिहन सभ सुखा जाइया जोतल धान सभ खेत सभमे दालि सभमे रहै यऽ ओ दलिहन सभ सुखै जाइ यऽ तऽ हमरा सभकऽ समय साथ नहि दै यऽ कऽ अबै छी खेती आ घर अबै नहि यऽ कोनो चीजके सुबिधा नहि यऽ हमरा सभके तऽ हमसभ की कए सकै छी हमसभ तऽ गरीब परिवारमे छी आओर हमसभ की कए सकै छी हमरा तऽ वएह सभ करै छी बहुत करै छी जेना तेना होइ यऽ से कऽ अबै छी जोन बोन लगाकऽ करबै छी जऽन लगाकऽ करै छी मजदूर लगाकऽ करै छी मजदूर साथ नहि दै यऽ मजदूर साथ नहि दै यऽ मजदूर चाहै यऽ जे हमरा घर जाय हम राखऽके चाहै छी जे एतहि जाय जे बढ़िआँ बोझ रहै छै आँटी रहै छै से वएह लऽ जाइ यऽ ओहो कटै छै झटै छै करै छै सभटा तैयार करै छै तऽ ओ सभ लए जाइ यऽ तकर बाद तऽ हमरा सभके तऽ किछु हौ ओ होइए नहि तऽ हम कि